नमस्ते सर सर मैं मछली क्या रेट थी तो रोहू मछली कैसे के जी है आगे रोहूँ का रेट बता दीजिए प्राइस कितना है वन के जी चाहिए था डेढ़ सौ रुपये के जी प्यासी हैं प्यासी मछली वह कैसे रेट है तो सर ज़िंदा है कि मतलब मर गई है यह रोहू ज़िंदा ज़िंदा का प्राइज ज़्यादा है मरे वाले का प्राइज थोड़ा कम है तो वन के जी चाहिए था ज़िंदा चाहिए एक सौ तीस सर और कोई मछली नहीं है आपके पास अच्छा जी तो सर कितने रेट के हैं कितने रेट के हैं ब बबुल अच्छा सर तो वह भी ज़िंदा है कि मतलब मरी हुई है अच्छा ज़िंदा चाह रही थी हाँ रोहू चाहिए एक किलो नहीं सोच नहीं रहें नहीं सोच नहीं रहे सर रोहू एक के जी पैक कर दीजिए आ रहें तो ले रें सर वही दस पंद्रह मिनट लगेगा नहीं तकलीफ़ है आप आगे ले ली एक के जी तोल दीजिए